हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर जिले की जनपद में कृषि होती है और जो कि पशुपालन होता है पशुओं का और जमीनों का उसका मतलब ये कि इंसौरेंस भी किया जाता है जो कि भारत सरकार उसे जो किसानों को सहायता से मदद मिलती है और कुछ तो ईश्वर की कृपा से बारिश से भी खेती होती है नहर से होती है समरसेबुल से होती है कुछ तो तालाब से सींचाई करते हैं ऐसे ही और कुछ तो कुँआ में भी जैसे जलकूप हुआ तालाब हुआ उससे भी अपना मशीन बैठा करके अपना व्यवस्था बना लेते हैं और सींचाई खेती करते हैं जो कि अपना सही समय पर वो अपना फसल उगा सकें और काट सकें जो कि अपने धंधे को बढ़ा सकें आगे पशुपालन जो कि हमारे यहाँ गाय दूध देती है भैंसे दूध देती हैं उनकी क्रय विक्रय होती है और उनका जो अ ये इंसोरेंस भी होता है जो कि किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया या मर गए या कुछ भी हो ज़ाता है तो उनको सहायता सरकार अवश्य देती है इसलिए इंसोरेंस कराया जाता है और पैसा भी मिलता है इसका और पैदावार भी होती है अधिक से अधिक हमारे मिर्ज़ापुर में गाय भैंस और कृषि का खेतिए बाड़ी यही होता ही है